भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परम्पराओं में हैं इस विशाल उपमहाद्वीप में नृत्यों की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है प्रत्येक विधाओं ने विशिष्ट समय या वातावरण के प्रभाव में आकार लिया है नृत्य की कई विधाएँ भारत में उपलब्ध रही हैं और समय समय पर नृत्य पर अनेकों प्रयोग होते रहे हैं और इन प्रयोगों से और भी नृत्य निखर कर सामने आता रहा है भारत में भारत भरतनाट्यम कथकली कथक ओडिसी मणिपुर और क्षेत्र के आधार पर नृत्य की परम्पराएँ भी बदलती जाती हैं भारत को यदि नृत्य देशों के श्रेणी में रखा जाए तो भारत का सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में निकलकर सामने आता है इसके अलावा भारत में नृत्य पर हमेशा नए नए खोज होते रहे हैं हमारा हमारा पूर्व से आज तक का इतिहास नृत्य में अलग अलग प्रयोगों से भरपूर रहा है